हम हिन्दू धर्मक पालन करैत छी आ हमर सभक धर्म कौलिक छी पारम्परिक धर्मके निर्वाह करैत हिन्दू धर्म बढ़ि रहल हँ कोनो कोनो पावनि हमरा सबके छोड़ऽ पड़ैया कोनो विशेष घटना पावनिके अवसर पर भऽ गेला पर कोनो चूप भऽ गेला पर ओहि पावनिके हमसब मनेनाइ छोड़ि दै छी फेर पुनः इंतजार करै छी जे ओहि दिन कोनो शुभ काज होय जैसेकि फेर ओ पावनि प्रारम्भ कऽ सकी